मुखे स्री चंद दुबे जा किताब ॾाढा सुठा लॻंदा आहिनि उन में ॾाढो कुझु सुठो लिखियलु हूंदो आहे उन किताब में पढ़ त दुख ऐं सुख सभु कुझु लिखियलु हूंदो आहे सुभाणे छा थींदो सभु कुझु वधि उन किताबु पढ़ंदव त पोइ सम्झ में अची वेंदो छा थींदो आहे